जेना वृक्षमे भेल अहाँकेॅं लगबै कऽ लियऽ सहरसा जिलामे छै वृक्ष लगबेलू छोटा पौधा लगेलू अहाँकेँ ओहिमे लगेलू गाछ सब अहाँकेँ तऽ ओहिमे अहाँकेँ छोटा रहै छै मतलब तऽ हुनकर टाटसँ घेरऽ पड़ै छथिन पानी दियऽ पड़ै छै पानी दए कऽ हुनकर सुरक्षा करऽ पड़ै छै कि गाय माल बकरी ई सबके पौधा गाछकेँ नहि खाए सकै छै अहाँकेँ ओकरा बहुत सुरक्षित करऽ पड़ै छै बहुत एहेन छै कि वृक्ष लगाना चाही कि जाहिसे हवा ऑक्सीजन मिलै छै ओहिसँ राहत मिलै छै आदमीकेँ जीयैके आशा मिलै छै ओहि बहुत आदमीके अइसन छै कि लगबैके चाही पौधा भी लगेनाइ बहुत अच्छा चीज छै कि पौधासँ ऑक्सीजन मिलै छै आदमीकेँ राहत मिलै छै ओहिसे बहुत जीयैके आशा मिलै छै एहेन हर आदमीकेँ नहि छै कि नहि लगेनाइ छै सबकेँ लगेनाइ पौधा जरुरत छै ई नहि नामी छै पौधा लगेनाइ हम भी लगेने छी ओकर सुरक्षा करै छी अहाँकेॅं बहुत बढ़िऑं सुरक्षा करै छी पानी दै छी ओहिमे छोटा गाछ रहै या ओकरा घेरके हम पूरा बड़ा करै छी आ पौधा हर आदमीके लगेनाइ जरुरत छै पौधा लगेनाइ कोनो खराप चीज नहि छै ऑक्सीजन मिलै छै ओहिसे आदमीकेँ राहत भी होइ छै बढ़िऑं मिलै छै सबकिछु अहाँकेॅं गाछ वृक्ष सब नहि छै कोनो अथी लगेनाइ बहुत बढ़िऑं होइ छै एहन वृक्ष छै कि सब वृक्ष लगाय सकै छियै अहाँ वृक्षमे कोनो भी वृक्ष लगेबै तऽ अहाँकेँ ओहिसे ऑक्सीजन मिलै छै आदमीके राहत मिलै छै बढ़िऑं बुझाइ छै अहाँकेॅं कि आदमी सुरक्षित रहै छै ई नहि छै कि पूरा वृक्ष सबकेँ लगेनाइ अनिवार्य छै अहाँकेॅं वृक्ष लगेबै तऽ ओहिसे अहाँकेॅं फायदा होयत बढ़िऑं होयत बुझायत वृक्ष लगेनाइ कोनो खराप चीज नहि छियै वृक्ष से बहुत अच्छा छै ऑक्सीजन मिलै छै बढ़िआ बुझै छै अहाँकऽ